توہمات کے بارے بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری گاؤں میں پھیلی ہوئی رہتی ہیں اور بہت ساری جگہ پہ بھی پھیلی ہوئی رہتی ہے جس کو نارملی بھاشا میں وہم بھی بولتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے توہمات بیسکلی بہت سارے طریقے کے ہوتے ہیں جیسے کہ کہ بھائی کہیں ایک جگہ ہے اور وہاں پہ اگر آپ جائیے گا تو آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے یہ ایک توہمات بہت فیمس ہے اور بہت ساری جگہ پہ یہ پھیلا ہوا رہتا ہے نارملی آپ کہیں بھی جائیے کسی بھی گاؤں میں کسی بھی شہر میں کسی بھی علاقے میں تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ فلانے جگہ پہ ایسا وہم پھیلا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوسکتا ہے اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کو اس سمے پہ نہیں نکلنا چاہیے اس سمے نکلنا چاہیے تو اس طرح کے بہت سارے توہمات علاقے میں پھیلے رہتے ہیں ہمیشہ تو اس کے بارے میں زیادہ تر تو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں کسی کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ یہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے تو نارملی اس لیے اسی کو وہم بولتے ہیں کہ کسی کے پاس ثبوت نہ ہو کسی چیز کا تو نارملی ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ کہیں پہ جانے کے لیے ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہیں جاؤ تو اگر پوچھا جائے کہ کیوں نہیں رہنا چاہیے تو بولتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر تم وہاں پہ جاتے ہو تو تمہیں کوئی دکھے گا ایسی اس طرح کے توہمات بہت سارے پھیلے رہتے ہیں تو اسی کے بارے میں اور نارملی ہم بات کریں گے ایک بار کی بات ہے ہم لوگ دوست تھے کچھ چار جا رہے تھے کہیں گھومنے کے لیے تو وہاں پہ پہنچے تو ہمیں پتہ کہ بھائی اس علاقے میں جہاں پہ ہم رکے ہوئے تھے کہ اس طرح کے توہمات پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک جگہ ہے اس کا نام نہیں لینا چاہیں گے لیکن جگہ ہے ایک تو وہاں پہ اگر آپ رات کے سمے جاتے ہیں تو آپ کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں گی ہم لوگ جہاں تک ہم لوگ کا ہے تو بھائی ہم لوگ ایجوکیٹیڈ پرسن ہیں تو ہم لوگ سوچے کہ بھائی ایک بار ایک بار وزٹ کرنا چاہیے وہاں پہ کہ اس طرح کی باتیں ہیں تو اک بار وزٹ کرنا تو بنتا ہے کیوریسٹی ہو جاتی ہے ہے نا نارملی کسی بھی چیز کے بارے میں سنو اور اس کے لیے اور اس کو اس کے لیے منع کیا جائے تو آدمی کو کیورسٹی ہو جاتی ہے تو اسی کیورسٹی کو پورا کرنے کے لیے نارملی ہم چار دوست تھے گئے وہاں چیک کئے تو ہم لوگ وہاں رکے لیکن ایسا کچھ خاص ہم لوگ کو دکھا نہیں ایک دماغی وہم تھا بس جو آس پاس کی ہوائیں جو چل رہی تھیں اور اندھیرا جو دماغی وہم کو پیدا کرتا ہے اسی کو نارملی تو ہمارے بھاشا میں توہمات کہتے ہیں کہ دماغ اپنا کھیل کھیلنے لگتا ہے کہ اندھیرے میں کچھ ہے وہاں پہ کچھ ہم نے دیکھا اس طرح کی باتیں مطلب جانتے ہی ہیں پھیلی رہتی ہیں گاؤں علاقے میں گرامین علاقوں میں تو ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ بھائی ان سے جتنا دور رہیں اتنا اچھا ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ٹھیک